बाइकिंग कम्यूनिटी में शामिल होने और दूसरे बाईकरों को सोसल मीडीया प्लेटफ़ॉर्म पर सर्च करकर उन्हें फ़ॉलो करकर उनसे मिला जा सकता और उनकी कम्यूनिटी में शामिल हुआ जा सकता है बाइकिंग कम्यूनिटी में शामिल होने के लिए कम से कम आपके पास एक अच्छी बाइक होना ज़रूरी है ताकि आप उनकी कम्यूनिटी में शामिल हो सकें आपके यदि कुछ दोस्त पहले से ही बाइकिंग कम्यूनिटी में हैं तो आप उनके मदद से भी बाइकिंग कम्यूनिटी में शामिल हो सकते हैं वैसे तो मुझे अकेले ही बाइक चलाना पसंद है क्योंकि यदि आप कम्यूनिटी में चलते हैं तो आपको अपने साथ साथ अपनी कम्यूनिटी का भी ध्यान रखना पढ़ता है लेकिन जब आप अकेले चलते हैं तो आपका पूरा फ़ोकस सिर्फ़ अपनी ड्राइविंग पर रहता है या अपनी बाइकिंग पर रहता है इसलिए मैं अकेले बाइक चलाना पसंद करता हूँ